औ आङो भिडिय' गेम्सफोरखौनो मिन्थिजोबो आङो ओरै गोबां गेम्स गेलेबावोसो बिनि गेजेराव आङो पाबजि मबाइल लेजेन्ड क्लास अफ क्लेन्स केन्डि क्राश आरो बायदि बायदि मेरला गेम गेलेयो पाबजि गेमावथ' आङो गोबां किल लाबावोसो बेराद गेलेयो आं सानसे मानि गेलेयो आङो सामफ्रोमबो गेलेयै गेलेयैनो ओंखामखौनो जानो बावगुलायो बिदिनो न'आवबो बिनि थाखायनो रायजागु लायो गोबां गेलेनानैनो आरो एखम्बा समाव आंना रिसार्सआ जोबनानै होबा आङो बिदिनो केन्डि क्राश आव थांफिननोसैलाय मानोना बियो अफलाइन गेम ना बिदिनो गेलेयै गेलेयै सामफ्रामबो केन्डि क्राश आबो आंना लेबेला नैरोजा थामजौ ब्रैजिगुसिम थांबावबायमोन आं दा बोरैबा मबाइला पाबजि गेलेबाथ' स्पेसा बिराद जायोना बिनि थाखायनो आङो केन्डि क्राश गेमखौ दाख्लि दाननानै बिराद आपस'स आरोना बिदि जागोन सानाखैमोन आं गेलेनानै दा गोबां मोजां मोनो पाबजिखौबो गेलेयो मबाइल लेजेन्डबो गेलेयो दा गेलेनानै गोबां टाइमा ल'सबो जादों आरो टाइम पासबो जादों आरोना दा बिनि गेजेरजों आङो टुरनामेन्ट गेलेनानै रांबो खामायो पाबजिनि टुरनामेन्ट सामफ्रामबो दिनावनो जाबाय थायो आरो ओमफ्राय आंङो पार्टिसिपेट खालामै खालामै बिराद गेलेयो आरोना दा गेलेनानै मोजां गेलेयो आरो गोबां किल लायो दा बर्डलाइत टिमाबो आंखौ इन्भाइत खालाम बावबायसो गेलेनो गावसोरजों गावसोरनि टुरनामेन्टआव गेलेयोबा गोबां रां होगोन ओमफ्राय दा बिदि बुंहरो आंखौ आङो गेलेनानै गोबां रां खामायनो हागासिनो आरोना दा मानसिफोरखौबो बुङो आं मोजाङै गेलेनांगौ गेलेबा बे गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां रां खामायनो हायो आंबो खामायनो हादों दा ओंखायनो गेलेयै गेलेयैनो आङो गोबां एडिक्ट जालांबाय आरोना सानफा थोलो गेलेयो ओंखाम जानायफ्रावबो बावलायलाय लायो हाबा मासि मोजां गेम्स बियो कलेजाव थांबाबो कलेजाव क्लास लानो मानाय समावबो गेलेबावोसो आङो सम सम आरो गेलेनायावबो बिजिजोंनो आङो एखम्बा कलेजावनो प्रफेसारफोरजों रायजाबावो थेवबो आं गेलेयो मानिया ओमफ्राय फ्रि टाइमावथ' होननांबावलासो सबसमाय गेलेनाय मा बुंनो

दा आङो बिदिनो भिडिय' गेम्सफोरखौ गोबां मिन्थिजोबाय गेलेबाय गोबां एडिक्ट जाबाय आरो दाबावै समावनो आङो पि सि गेमावबो हाबबावसिगोनसो पि सि गेमावथ' आयो मोनसे खेला गेलेनायावनो ओरैबायदि एडिक्ट जाखायो ओरैबादि मोजां मोजां गेम ओरैबादि रियेलिस्टिक ग्राफिक्स हाब मा बुंनो हाबाब गेलेयै गेलेयैनो आङो होस दाथ' ओरै जोंनाथ' ग'त केरि मिनाति बिसोरो गोबां खामायगासिनो पि सि गेम गेलेयै गेलेयैनो आंबो बिदि टारगेट लागासिनो आरोना बिदि गेम गेलेनानै आङो सानसे समाव बिदि गेमनि गेजेरजोंनो गोबां गिदिर बिराद गिदिर मानसि जाहैगोन आं नायगासिनो आंबो बिसोरनि बादि रां खामायनानै आंनि गोसोनि साननायखौ गासिबो जाफुंहोजोबगोन आरोना आं गोबां गारि गिदिर गिदिर लागोन गोबां दामनि न' बायगोन आरो आं भिडिय' गेम गेलेनायजोंनो गावनि केरियारखौ बानायनो आखायाव लागासिनो दा गोबां आंनि साननायफ्रा जाफुंगोन बादि आं आसाखा आं आंनि गेलेनाय पारफरमेन्सखौ नायनानै आं पाबजिआवनो खमावबो थामजिगु थामजिदाइन बिदिसो किल लाखायो आंनि खाथियाव स्कुवाद मोननैबाबो थिकिखाया आरोना ओरैबादि गेलेयो आं ओरैबादि गावो ओरैबादि मोजां बा आं पुरा एडिक्ट जानानै दङ दा पुरा गेलेयो औरा मोजां माबा टुरनामेन्टआव थाबाथाय आङो गल्ड मेडेलखौ लाबो खायो आरोना फार्स्ट प्राइजखौ मोनखायो आङो आं गेलेबानो मोनखायो आं ओरैबायदि गेलेयो ओरैबायदि मोजां गेलेयो ओरैबायदि बरिया प्लेयारखा आङो आङो होननाङा आङोथ' दाबावैनो टुरनामेन्टनि गासिबो थाखाखौनो लाबोजोबग्रा बायदिसो जासिगोन ओमफ्राय लाबोनायबो जाखायो आं जे जायगायाव आं जै गेलेबाय आं देरहाखाहैयो ओरैबायदि मोजां गेलेयो आङो हाबाब पाबजि मबाइल लेजेन्ड मबाइल लेजेन्डनि टुरनामेन्टआवबो दाख्लिसो फार्स्ट प्राइसाव आङो थामजिबा रोजा मोन्दों बिदिनो नेशनेल एसियान गेम्स आव जाहैबाय दिनै थांगोन आं दिनै जोंनि मेरला प्लेयारफोर दंना आंजों लोगोफोर बिसोरो आंखौ मोनबाथाय ओरैबायदि खुसिखा आं बिसोरखौ देरहाहोखागोन आरो देरहामारोबो आरो आं थाबाथाय देरहाखाबाय आरोना ओरैबायदि गेलेयो आङो ओरैबादि मोजां ओरैबादि गावलायो ओरैबादि आयु होननांखाया जा गेलेयो गेलेयो सामफ्रामबो जानाय लोंनाय बावलाय लायनाय ओरैबादि